प्रणाम सर जी सर हम रेहान के पापा बोल रहे हैं जी जी सर कह रहे हैं ठीक है सर कह रहे हैं कि कैसी क्लास चल रही है

जी वह पढ़ने में तो ठीक है लेकिन मन लगाकर अभी नहीं पढ़ रहा है वह जी एक्चुअली जी तो समय नहीं देता वह एक्चुअली हमेशा खेलने में लगा रहता है जी

जी जी

जी जी

तो उसके उसके उसके लिए जी तो उस

जी एक मिनट जी और सब ठीक है सर तो उसको कैसे और डेव्हलप किया जाए सर थोड़ा देख ले बता देते

जी जी जी

जी जी सर

जी ठीक है सर तो फ़िर हम आपसे बात करते हैं ठीक है सर बाद में फ़िर बात करते हैं आपसे आकर बात कर लेते हैं ठीक ठीक है ठीक